हाँ मैंने अभी हाल ही में कम से लम सम दस दिनों के अंदर एक जींस का पैंट खरीदा था जींस के पैंट में जेब भी ठीक थी पैंट का कलर पैंट की परफॉर्मेंस कपड़ा सब कुछ ठीक था लेकिन ज़्यादातर पैंट हमें कपड़े का कलर जाने का बहुत ही ज़्यादा शिकायत मिलती है लेकिन मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई मेरा पैंट जबरदस्त है अच्छा है गुड है कलर भी नहीं गया अभी तक उसका जेब भी ठीक है